हमरा एन्ने भेलै जेना कड़ु तेल से जादे यूज करै छी नारिअर तेल ओतेक नहि यूज करै छी जेना सब्जी होलै दालि होलै भुजिआ होलै ई सबमे पड़ै है धिआपुताके लगेली अपने लगेली देह हाथमे जेना चिकन उकन होलै ओसबमे तनि हल्का पड़ि गेलै आओर ओसब नरिअर तेल हमलोक ओतना यूज नहि करै छिए ओसब उधर बाहरके तरफ यूज करै हइ ईसब गाँव देहात हइ ने हमसभ कड़ुए तेल यूज करै छिए जेना ओसब होलै बाहरके बाहरके तेल भेलै ईसब अपना गाँवमे कड़ु तेल जादे चलती हइ कड़ु तेल हमलोक जादे यूज करै छिए सभ जाहिमे पड़ल ओहिमे कड़ुए तेल देली ओ सबमे नरिअर तेल हमसभ नहि यूज करै छिए कड़ु तेल हइ ने जे गाँवमे बड़ा चलती हइ ईसब सरिसो उरसोके तेल इएह चलै हइ बाहरमे नरिअर तेल चलै हइ इहाँ नहि चलै हइ चलै हइ तनि मनि लेकिन कड़ु तेल जादे चलै हइ हमसभ कड़ुए तेल खाइ छिए जेना दालि उल होलै सब्जी हइ सबमे चिकन उकन अण्डा उण्डा ईसबमे इएह कड़ुए तेल दै छिए जेना रोटी उटी होलै ओसब फ्राइ कऽ लै छिए कड़ुए तेलमे नरिअर तेल हमसभ नहि ओतेक यूज करै छी